भारत में हर प्रकार के चिड़िया मिलती हैं जैसे कौआ हो गया चुन्नी हो गया हर तरह के चिड़िया हैं सभी लोगों को पसन्द तोता है किसी का मैना है किसी को कबूतर पसन्द है कोई कबूतर पालता है कोई कबूतर लड़ाता है हमारी मनपसन्द चील है चील हर प्रकार की होती हैं बड़ी होती है कोई छोटी होती हैं देखने के बाद हवा में सबसे तेज़ उड़ने वाला जानवर चील है चील हर जगह दिख जाती है जंगल में बग़ीचों में आसमान में खेतों में गौरय्या है जहाँ देखो तहाँ गौरय्या नज़र आती हैं घरों में घर घोंसले में पशुवारी पर जहाँ देखिए तहाँ गौरय्या बहुत छोटी सी पक्षी है जिस गाैरय्या को सब देखने पा नहीं पाते वैसे ही गौरय्या होती है जहाँ आपको गौरय्या दिखेगी समझिए बहुत लाजवाब जीव है उसके जैसा जीव कहीं नहीं मिलेगा आपको जहाँ तक कि गौरय्या हर क्षेत्र में पाया जाता है ऑल वर्ड पाया जाता है कहीं भी देखा जाए गौरय्या बहुत छोटी सी जानवर हैं हर घरों में घोंसला बनाती हर जगह रहेती हैं कहीं भी पाया जाता है बग़ीचों में घरों के पास द्वारों पर दरवाज़ों पर सड़कों पर यह भी एक झुंड में रहने वाला छोटा सा जीव है जो आसमान में उड़ता है तो आसमान की शोभा बढ़ा देता है इसीलिए हर जगह गौरय्या कोई कोई गौरय्या मार देता है कोई कोई गौरय्या मर जाती है कुछ नेटवर्क के कारण अपना भाग जाती हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उड़ते रहते हैं हमेशा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते तोता है मैना है तोता की भी कई प्रजाति होती हैं हर प्रकार की प्रजाति तोते दिखते हैं कलरफ़ुल सफेद सिल्वर बर्ड हर प्रकार के जानवर किंगफिसर कठफोड़वा जहाँ देखो तहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कुछ गर्मियों में आती हैं कुछ ठंडी में आती हैं कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे बगुला तालाब के किनारे हमेशा आपको सफेद रंग में मिलेगा बगुला की प्रजाति कई प्रकार की होती हैं एक गुलाबी बगुला होता है जो गुलाबी टाइप का होता है पैर लम्बे होते हैं चोंच लम्बी होती है जहाँ तक कि बगुले में हर प्रकार का मछलियाँ कीड़े सिंगल पैर पर तलाब में खड़े रहते हैं जहाँ देखिएगा वहाँ बगुले तलाब के किनारे पाए जाते हैं बग़ीचों में चिड़िया तोता मैना कुछ घरों में भी पाए जाते हैं जैसे कुछ लोग तोता पालते हैं कुछ लोग गौरय्या पालते हैं हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के जानवर रखते हैं सबकी अपनी अपनी मनपसन्द है हमें तो तोता पसन्द हैं मिट्ठू जिसे मिट्ठू कहते हैं हर जगह देखिए जहाँ वही मिलेंगे मिट्ठू है तोता है गौरय्या है बुलबुल है मैना है बग़ीचे में सड़कों पर तालाबों में बगुले उगले हर प्रकार के जानवर मिलते हैं इसीलिए हर जानवर का

वे करते रहते हैं जिसके घर देखिए कोई तोता पालता है कोई मैना पालता है वग़ैरह वग़ैरह जहाँ जहाँ देखिए बग़ीचों के किनारे मैना बुलबुल कोयल तोता यही सब आपको मिलेंगे जहाँ तक कि कोई नहीं देखा होगा